हैलो हां जी हां जी हां जी हां जी अच्छा अच्छा इसलै मिगी असें साढ़ी ते अजें ऐडमिशन गै नेईं होई थर्ड सेमेस्टर दी अस अदूं दे गे निं कालेज अच्छा अच्छा अस ते अदूं दे गे निं कालेज फेर मीं निं ऐ पता हू'न कालेज दे असाईनमेंट हे ठीक ऐ